में जम्मू कश्मीर दे कश्मीर दे श्रीनगर जि'ल़े दा पश्मीना शाल खरीदेआ हा पश्मीना शाल दी एह् खासियत ऐ कि ओह् बड़ा इ'यां भुल्ला होंदा कन्नै होला होंदा ते कन्नै बड़ा भखदा ओह् उसी तुस लेओ तां उस बड़ा गर्म होंदा कन्नै बड़ा ओह् इ'यां होला फोला जनेहा होंदा कन्नै उसदा कपड़ा ओह् बड़ा भुल्ला होंदा ते उसी तुस इक हांडियां अगर कन्नै में उसी लैते दे पंज साल होऐ अजें धोड़ी ओह् फट्टेआ नी ऐ कन्नै ओह् तौला उसी तुस सराख सुराख अगर किश करा दा तौला फट्टदा नी उयै जेहा नमां दा नमां बड़ा सौह्ना शाल ऐ उसदे उप्पर कलाकारी बी बड़ी शैल कीती दी तुसें ते लोकें गी पश्मीना शाल बड़े साढ़े मुल्खै च बड़ा ओह् मश्हूर ऐ बड़े दूरा लोक औंदे उसी खरीदने दे क्योंकि ओह् ऐ गै इन्ना शैल शाल ऐ लोक खरीदने गी इसी